छो जो गाॾी हलाइण जे टाईम ते त ॾाढी ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखिणो थो पए गाॾी वधीक लॻातार हलाइण बि ॾाढी किन्नी आहे वधीक लॻातार गाॾी हालाइण खां केॾी महिल हल्की सी झपकी लॻी वई यां अखु लॻी वई त अखु लॻण खां केॾी महिल एक्सीडंट बि थी सघे थो त उहो ॾाढो मतलबु पंहिंजे लाइ ॾाढो ॾुखियो आहे त गाॾी हलाइण जे टाईम ते गाॾी सां गॾु जीअं हेल्मेट थियो ॿियो गाॾी जा थोरा फिटिनिस थी वई यां गाॾी मतलबु सही हुजे उन वक़्तु छा ख़बर गाॾी सां गॾ जे कुझु कमी पेशी आहे यां उन ई सही तयारी काने त सफ़र में अगरि सही तयारी हूंदी न गाॾी अगरि हलंदे हलंदे रुकी थी वञे यां बंदि थी थी वञे त ॾाढी दिक़तूं ॾाढियूं कठिनायूं थियूं अचनि त पन्ना जे ज़रूरी आहिनि जीअं गाॾी जो पंहिंजो ज़रूरी आहे लाईसंस थी वियो गाॾी जा पन्ना थी विया ॿिए कहिड़े शहर में वञूं पुलिस वारा रोकीनि के भई गाॾी जो मालिक केरु आहे यां तो वटि गाॾी हलाइण जो लाईसंस आहे के कोन आहे घणेई गाॾी जा इंश्योरंस अॼु कल्ह घणेई नियम वधी विया आहिनि त उन नियमनि ये हिसाब सां उन जा पन्ना थी विया चाहे भले अॼु के समय जे हिसाब सां भले उहे पन्ना मोबाईल में हुजनि यां पाण वटि पिया हुजनि त उहो रखणु ज़रूरी आहे ऐं गाॾी हिकदमि तयारु हुजणु खपे मतलबु तयारु गाॾी आहे त किथे बि खणी वञो खणी वञण में कोई परेशानी काने गाॾी में कुझु कमी पेशी आहे त ॾाढी दिक़त आहे पर परेशान थियूं छा मतलबु